جی نہیں دہلی میں گھومنے كے لیے كوئی خدشات نہیں ہیں ہاں لیكن اگر آپ رات میں آ رہے ہیں تو اس وقت اولا اوبر كا استعمال كریں وہ آپ كے لیے زیادہ بہتر ہے اور دن میں آپ آٹو بھی كر سكتے ہیں اور دہلی گھوم سكتے ہیں آرام سے اور یہاں ہر چیز كی سہولیات ہیں آپ ہوٹل بھی مل جاتے ہیں آرام سے اور كھانے پینے كی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں آپ كسی بھی علاقے میں رک كر رہ سكتے ہیں كھانا پینا آپ كے مطابق مل سكتا ہے ہر طرح كے كھانے ملتے ہیں توآپ دہلی میں گھومنے كے لیے كوئی ایسی ایسے خدشات نہیں ہیں جو آپ كو بس رات میں تھوڑا خیال كریں كہ جیسے بہت سارے ڈرائیور ہوتے ہیں جو شراب پی كر گاڑی چلاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچیں سب سے بہترین اولا اوبر ہے جس كا آپ استعمال كریں گے تو انشاء اللہ كوئی خدشہ نہیں ہوگا